भारत में हिकु लोकतंत्र आहे भई जीअं भई हिकु इलेक्शन थींदो आहे त तीअं सभु भई वोट कराइण वेंदा आहिनि भई हिकु माण्हूअ खे माण्हुनि मां माण्हुनि खे ई चूंडे करे अॻियां खणी ईंदा आहिनि ऐं जीअं भई असांजूं का बि नंढियूं वॾियूं तकलीफ़ूं थीदियूं आहिनि उहे सभु उन्हनि खे ॿुधाईंदा आहियूं त उहे पंहिंजे हे हेठि जे माण्हुनि खे चई करे माना सुठी तरह भई हेठि जे माण्हुनि खे चई करे ऐं सुठी तरह भई कमु कराए असांखे ॾींदा आहिनि ऐं तंहिंखां पोइ जेको बि थींदो आहे सुठी तरह ई थींदो आहे ऐं जेके कमु कंदा आहिनि उहे बि सुठी तरह ई कंदा आहिनि